जूनागढ़ ज़िले में जलवायु जीअं मौसम फिरंदा रहंदा आहिनि तीअं फिरंदो रहंदो आहे गर्मीअ जो मौसम अप्रैल खां जून ताईं हूंदो आहे तंहिंमहिल तापमान टीह खां चालीह डिग्री ताईं वधंदो आहे ऐं जाम गर्मी कंदो आहे बरसाति जो मौसम जुलाई खां सप्टैंबर ताईं हूंदो आहे तंहिंमहिल बरसाति पवंदी आहे ऐं प्राक्रुतिक सौंदर्या ॾिसण जहिड़ा हूंदा आहिनि थधि जे मौसम में जाम थधि पवंदी आहे तापमान ॾह खां वीह डिग्रीअ ताईं किरंदो आहे ऐं तंहिंमहिल माण्हू थधि जो मज़ो वठी था सघनि